हाँ मैं अपने दोस्तों और परिवारों के बारे में बता सकता हूँ मेरे परिवार में पाँच लोग हैं मम्मी पापा भाई बहन और मैं इस परिवार में मैं मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरा भाई और मेरी बहन मेरे से छोटे हैं मैं अभी मास्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा छोटा भाई आई आई टी की तैयारी कर रहा है और मेरी छोटी बहन एग्रीकल्चर से बी एस सी कर रही है और मेरे दोस्तों के बारे में मेरे दोस्त मेरे साथ बाहर ही पढ़ाई कर रहें हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ में बहुत खुश हूँ और मैं अपने परिवार के साथ भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हर टाइम मेरे सांथ खड़े होते हैं जब मेरे परिवार मेरे साथ नहीं होता है तब मेरे दोस्त खड़े होते हैं और जब मेरे दोस्त नहीं होते हैं तब मेरा परिवार साथ होता है